आं नाखौ खमलखात नाथुर ना गिदिर आइसा गोनांफोरखौ आं जानो मोजां मोनो आरो आंल' नङा ना गिदिर आइसा गोनां फुख्रिनि ना बेफोर बायदिखौ बयबो जानो मोजां मोनो नाया मेजेम बिदिफोर थायोबा बांसिन जानो गोथाव जायो खमलखात नाया गोथाव जायो आरो खमलखात नाखौ बयबोआनो गोथाव मोनखायो आरो बेजोंल' नङा जेरै नास्राय ना खावैफोरखौबो गोथाव मोनो खावैफ्रा फ्राय जाबा गोथाव गोथावानो जायो ना खमलखातखौ फ्राय खालामनानै बिदै एसे होनानै जायोब्ला जोबोद गोथाव जायो नाफोरा मैथा थमेट' बेफोरजों बांसिन मिलायो आरो गोथावसिनबो जायो